जांचीं पुर्वजा पासून समजा शेताची जमीन आसा जाल्या तांच्यांनी शेत करचें चड न्हू जाल्यार थोडें तरी करचें आनी जर तांचे कडेन चड जमीन आसा तांकां करूंक फावना जाल्यार तांच्यांनी ती आनी खंयच्या तरी शेतकाऱ्याक करूंक दिवची फुकट दिया वा एकदम कमी दरान तांकां कमी भाड्यान तांकां ती करपाक दिया पूण दिया किद्याक आतां सद्द्यां कृशीच्या क्षेत्रान शेताच्या क्षेत्रान शेतकाराच्या क्षेत्रान खूब कमी लोक वावरता आतांच्या युवा पिडीन शेतान शेत करपाक शेतकारी भागान एग्रीकल्चरलान रुची घेवप खूब गरजेचें किद्याक सगलीं जाणा जॉब जॉब म्हणून जॉबाच्या फाटल्यान धांवता पूण कोणूच जॉब तयार करूंक सोदिना आनी एग्रीकल्चर कृशीप्रदान देश म्हणटा आमच्या देशाक एग्रीकल्चराक अशें खूब सॅक्टर आसा जेतून आमी लोक वेवसाय करूंक शकता आनी भितूर वेवसायाची आनीक आनीक आनीक वेवसाय भितूर तयार जावंक शकता शेत करिना जाल्यार अन्न कशें गावतलें सद्द्यां शेतकाराची गरज आसा शेत करपाची गरज आसा आनी आयच्या तरूण पिडीक हें कळूंक जाय